तारा देखैके खिआलमे जेना आब छते बरण्डापर सुतल छिए आओर सुतल छै आराम करि रहल छिए मानिके चलू तऽ ओहि समयमे आबि जाए छै नजरिमे कि तारा के ही तारा फल्लाँ छिए हे तेना देखिते देखिते आराम करिते करिते ओ ताराके देखिकऽ नीन्द भी लोक पड़ि जाइ छै ताराके खिआल करिते करिते तारा तऽ लोक बहुत देखै छै आओर बहुत ताराके नाम भी लोक जानै छै के ही तारा छिए सतभइआ छिए तऽ कचबचिआ छिए तऽ तीनडरिआ छिए लोक देखै छै हिने भोरुकवा उगै छै लोक बहुतसा तरहके नाम जानै छै जे जानै छै तऽ ओ बहुतके नाम लै छै जे नहि जानै छै तऽ ओ तऽ बहुत कम लै छै नाम लेकिन तारा देखिते देखिते भी लोक आराम करिते करिते नीन्द चलि जाए छै तऽ ओ खिआल करै छै गाँव तारा हेए छै एतेक ने ईसब बात छै ताराके लिए लोक तऽ एना कोइ कहै छै हम तारा गिनिओ लेबै हँ लोकके आरामो रहै छै आओर ओन्ने कहै छै हम तारा गिन भी लेबै बहुते आदमी लोक ताराके गिने लागै गिनती थोड़े करि सकै छै सुति रहै छै गिनते गिनते ओ नीन्द चलि जाइ छै तारा ओ कि गिनतै एक ताराके बगलमे दस टा तारा छै लोकके बुझाएल एतऽ सँ एके तारा छै निकहा निकहा तारा छै तारा के गिनै सकतै तारा तऽ बहुत सब सुति रहै छै आरामसे तारा गिनते गिनतेमे नीन्द चलि गेलै तारा कि गिने सकतै आराम भेटै छै ओहिसँ शरीरके आओर खिआल रहै छै तारापर लोक सुस्ती पड़ि जाए छै लोक सुति रहै छै आरामसँ नीन्द चलि जाए छै इएहसब बात छै